सुपौलमे शैक्षणिक संस्थान तऽ छै लेकिन एखनो ओ बहुत पिछड़ल यए बल्कि पड़ोसमे हमर जिला सहरसा छै तकरो मुताबिक एतय नहि यए एतय जे दूटा हम अपनेके कॉलेज भी खुलल एकटा डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कॉलेज आ एकटा महिला कॉलेज जे प्रॉपर सुपौलमे छै आओर जगन्नाथ मिश्र कॉलेज कर्णपूर सुपौलके बीचमे छै जकर कि टीचर एखनो मने बुझियौ जे खाली क्लास जाइत छथि विद्यार्थीके लेल तऽ बहुत फायदा छै लेकिन टीचर आओर जतेक भी हुनकर कर्मचारी छथिन से बुझियौ जे एनाही मने रिटाइर भऽ रहल छथि हुनकासभकेँ तऽ किछु नहि एखन तक प्राप्त भेलनि आओर नहि सरकार एहिपर कोनो पहल कऽ रहल छथि व्यावसायिक प्रशिक्षणके लेल एतय कोनो एहन तरहके बिजनेस मैनजमेंट वगैरहके कॉलेज नहि छै जाहि लेल कि लोक बाहरे जयबाक प्रयासमे यए तऽ सुपौलके ईसभमे चीजके छै दिक्कत जे विश्वविद्यालय तऽ दूरे अपनासभके छै सुपौलसँ तऽ एहिठाम अपनेके मेडिकल कॉलेज इंजिनीरिंग कॉलेज तऽ भऽ गेलै मेडिकल कॉलेजके अभाव छै आओर बल्कि महिला कॉलेजसभ तऽ नहिए टा नीक स्थितिमे छै ओहोके टीचर जतेक छथिन से रिटायर भेल जा रहल छथिन आओर नया आदमी जे छै से आसमे छथि जे कहिया सरकार एकर नीक स्थिति एकर करता किछु एकर प्रदान करता एकरा किछो तऽ मने अनुदान देथिन सेहो नहि भेट रहल छै बहुत दिनसँ अनुदानो बन्द छै तऽ इएह एहिठिमका स्थिति यए आओर एतय पब्लिक इस्कुल जे यए बच्चा लेल किछु इस्कुल तऽ नीक खुलल हेँ आओर आओर लेकिन गवर्मेंट तरफसँ कोनो एहि तरहक सेंट्रल इस्कुल वगैरह नहि छै काफी पैसा देबय पड़ैत छै नवोदय विद्यालय छै नवोदय विद्यालय छै लेकिन ओकरो स्थिति बहुत बढ़िआँ नहि कहल जा सकैए कए बेर भ्रष्टाचारमे पकड़ायल हन आओर कम्प्यूटर ईसभ के सेहो नीक व्यवस्था नहि छै सरकारी इस्कुलमे खाना खुआबै लेल व्यवस्था छै पढ़बाक लेल गवर्मेंट टीचरके हरदम किछु ने किछु काजमे फँसेने छथिन आओर काजमे फँसेला के बाद ओ काज की करथिन बच्चाके की पढ़ेथिन ओ सिर्फ ओ खिचड़ी आओर अथीमे लागल रहैत छथि आओर विद्यार्थीके पढ़ाइ जे छै ओहीमे चलि जा रहल छै तऽ ताहि दुआरे एहिपर गवर्मेंटके सोचबाक चाही जे एहि कॉलेजक लेल जे केना ओकर टीचर आ एहिमे पी जी कऽ के एतेक दिन अपन देलखिन हुनका किछु नहि भेट रहल छनि एहि लेल अगर किछु होय तऽ इएह हमर इच्छा अइ जे ई इलाकाके कल्याणार्थ एहि अथीके देखल जाय इस्कुल कॉलेजके